ہیلو اولا ڈرائیور بات کر رہے ہیں جی میں نے ابھی آپ کی ٹیکسی بک کری تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے ارجینٹ میٹنگ میں جانا ہے میں لیٹ نہیں ہو سکتی وہاں پر اور آپ اتنا ٹائم لگا رہے ہو کیا ہوا اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے آپ کو مجھے ارجینٹ میٹنگ میں جانا ہے اور میں نے آپ کو ایکسٹرا پیمینٹ بھی کری تھی لیکن پھر بھی آپ اتنا لیٹ ہو رہے ہو ایسا کیا ہو گیا آپ کو میری لوکیشن نہیں مل رہی ہے کیا اور مجھے اتنا ٹائم ہو گیا ہے یہاں پہ انتظار کرتے کرتے آپ ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں میں نے آپ کو ایکسٹرا پیمینٹ بھی اس لیے کری تھی تاکہ آپ یہاں پہ جلدی آ جائیں اور لوکیشن بھی میں نے آپ کو تبھی سینڈ کری تھی لیکن آپ پھر بھی ابھی تک نہیں آئے ہو کیا ہو گیا ہے اتنا لیٹ مجھے نہیں ہونا ہے میری ارجینٹ میٹنگ ہے وہاں پر میرے بوس کا بار بار کال آ رہا ہے آپ فٹافٹ آئیے میرے پاس آپ کو پتہ ہے میرے سار میرے پاس سارے امپورٹنٹ پیپرس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور مجھے جلدی وہاں پر پہنچنا ہے لیکن آپ مجھے بار بار وہیں پر لیٹ کرے جا رہے ہو کرے جا رہے ہو مجھے اتنا ٹائم ہو گیا یہاں پہ آپ کا ویٹ کرتے کرتے آپ کو کال کری تو آپ کال نہیں اٹینڈ کر رہے ہو ایسا کیا ہوا کہ آپ میری کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے ہو یہاں پہ آئے بھی نہیں ہو اور میں نے آپ کو ایکسٹرا پیمینٹ بھی کری تھی اور پھر بھی آپ ابھی تک نہیں آئے ہو یا تو آپ کریے کہ میری میرے پیسے واپس ریٹرن کر دیجیے میں دوسری ٹیکسی بک کر لوں گی کم سے کم وہ جلدی آ تو جائے گی یا پھر آپ کو میں نے آپ کو لوکیشن بھیجی بھی ہے آپ فٹافٹ سے یہاں پر میری لوکیشن پہ آ جائیے مجھے جلدی جانا ہے اور پلیز مجھے کچھ یہاں پہ جلدی آنا ہے آپ کو اور میرے کو جلدی سے ہی وہاں پر چھوڑنا ہے کیونکہ میں اب لیٹ اور نہیں ہو سکتی ویسے ہی کافی ٹائم ہو گیا ہے تو آپ پلیز جلدی آ جائیے فائیو منٹ کے اندر اندر اوکے